मेरी हमेशा दी फेवरट रैसपी एह् रेही पसंदी दार राजमा चौल और चने पूड़ी मिगी राजमां चावल इन्ने पसंद न मतलव बचपन दे मिगी इन्ने पसंद न मिगी स्टार्टिंग दे बड़े पसंद न राजमां चावल बनाना मिगी राजमा चावल बनाना इन्ने पसंद न मेरी मम्मी अऊं जिसलै निक्की हारी ही उसलै मेरी मम्मी नै मिगी निक्कियां होंदी गै राजमा चावल बनाना बड़ा सखाया हा ते सिक्खे हे इयां राजमा चावल बनाना ओ इ'यां तड़का लाना अ'ऊं बड़े मज़े कन्नै राजमा चावल बनानी होन्नी ऐं शैल करियै तड़का लाना उ'नेंई शैल प्याज़ पाइयै टमाटर शमाटर पाइयै शैल उ'नेंई मिंदी मं'द्दियै इन्ने शैल राजमा चावल बनाने पैह्लें शैल करियै उ'नेंई तड़का लाना इन्नी खश्बू ओह्दे च अ'ऊं ओह्दे च ऐड करने शैल खशबू आस्तै धनियां पान्नी ओह्दे च सुक्का ते होर हरा धनियां पान्नी होन्नी ओह्दे कन्नै जादा शैल बनदे राजमा चावल फिर अ'ऊं चावल बनानी होन्नी शैल साफ सूफ करियै इन्ने शैल बनदे जिसलै कोई साढ़े घर आंदा उसलै अस इयां शैल करियै राजमा चावल बनाने सारेंई बड़े पसंद आंदे इयां राजमा चावल बड़े पसंद आंदे जियां साढ़े घर कोई मह्ल्लेदार आई जा ते साढ़े घर जां कोई फंक्शन होई जा जदूं साढ़े घर कोई फंक्शन होई जा जां कुसै दे मुन्नन बगैरा होई जा तां बी अस राजमा चावल बनान्ने होन्ने जां कोई मेरी फरैंड आई जा जां कोई मेरे दादा दादी न उनें बी बड़े मेरे हत्थे दे राजमा चावल बड़े पसंद न मेरी मम्मी जिसलै अ'ऊं बनान्नी होन्नी मेरा भ्रा

जिसलै मेरी भैन दी कोई फरैंड आई जा ओह् बी आखदी अहें तूं राजमा चाबल बनायां चावल तेरे हत्थे दे राजमा चावल बड़े पसंद न स्हानू तूं ओहे बनायां मेरी मम्मी साढ़े घर कोई म्ह्ल्ले आह्ले औन ते में राजमा चावल बनाए दे होंदे आखदे अहैं वाह् किन्ने शैल बनाए दे होंदे तूं राजमा चावल में गाने गूने गाइयै अऊं बड़े शैल राजमा चावल बनान्नी होन्नी शैल गुनगुनाइयै इन्ना शैल मज़ा आंदा इन्नी शैल खशबू आंदा तड़के दी जिसलै साढ़े घर कोई रिश्तेदार आंदे तां बी अस राजमा चावल बनाने होन्ने दुऐ नंबर मिगी पूड़ी छोल्ले बड़े पसंद न इयां शैल उनें छोल्लेंई गिल्ला करो गिल्ला करियै उने शैल करियै तड़का लाओ इन्ना मज़ा आंदा तड़का लानेई इन्नी शैल खश्बू आंदी फिर पूड़ियां तलनियां ओह्दे कन्नै रायता होऐ मज़ा आई जंदा खानेई कन्नै साढ़े घर कोई आंदा अस केंई बारी पूड़ियां छोल्ले बनान्ने होन्ने शैल करियै मेरे भ्रा गी बड़े पसंद ना पूड़ियां छोल्ले मेरे दादेई बड़े पसंद न पूड़ियां छोल्ले फ्ही मेरी भैन ऐ उसी बी बड़े पसंद न जिसलै साढ़ै घर कोई फंक्शन होऐ तां बी अस पूड़ियां छोल्ले बनान्ने होन्ने में कंपिटिशन बी लैत्ते अपने एह् रुट्टी राजमा चावल बनाने पूड़ी छोल्ले बनाने शैल शैल कंपिटिशन लैत्ते इन्ने शैल मड़ो मिगी आबार्ड़ बी थ्होऐ एह्दे च इन्ने शैल कुकिंग दे उ'नें आक्खेआ वाह् बड़े शैल राजमा चावल बनान्नी होन्नी होर इयां बड़े शैल गुनगुनाइयै अऊं राजमा चावल बनान्नी होन्नी मीं राजमा चावल तां पसंद न क्योंकि अऊं बचपन कशा बड़े राजमा चावल खंदी ही बचपन कोला मिगी इन्ने पसंद न पूड़ी छोल्ले ते राजमा चावल राज़ता कन्नै उंदे कन्नै बनाना इन्ना मज़ा रायतै कन्नै खानेई ते